हिन्दी भाषा की बहुत सी अनोखी विशेषताऍं हैं इसमें व्याक्रण है इसका उच्चारण है इसके बोलने का तरीका है उसके लिखने का तरीका है जैसे आप अंग्रेजी भाषा में जाएंगे तो अंग्रजी भाषा में चाची के लिए मामी के लिए या कोई और इस तरीके के रिश्ते बताने के लिए एकमात्र शब्द होता है आंटी लेकिन आप हिन्दी में देखेंगे तो मामी के लिए अलग शब्द है मामी याने यदि जो माँ की भाभी है उसके लिए अलग शब्द है पिता की जो भाभी है उसके लिए अलग शब्द है यानी और यदि कोई चाचा है उसकी उसकी पत्नी है तो उसके लिए चाची अलग शब्द है यानि आप अलग अलग नामों से संबोधन कर सकते हैं अलग अलग रिश्ते का अर्थ उसमें समझ में आ सकता है और दूसरी भाषाओं में इस तरीके की स्थितियां नहीं बनती दिखती हैं वैसे ही आप व्याकरण में देखेंगे तो इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब बहुत अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किए गए हैं और हिन्दी बोलचाल की बहुत मीठी भाषा हे और भारत में आप देखेंगे तो उत्तर भारत में हिन्दी भाषा बहुत अलग अलग तरीके से बोली जाती है और इसमें बहुत सारी बोलियों का भी समावेश है इसलिए आप देखेंगे कि हिन्दी भाषा में जितनी विविधता है वो विविधता उसकी बोलियाें के कारण आई है इसलिए यह और अनोखी हो जाती है